मेरी रसोई में बहुत सारे बर्तन हैं सबसे पहले शुरुआत मेरी रसोई में चाय से होती है चाय में छोटी तपेली बड़ी तपेली बहुत सारी तपेलियाँ हैं मेरे पास जिसका मैं चाय बनाने में उपयोग करती हूँ कम लोग होते हैं तो छोटी तपेली और ज्यादा लोग होते हैं तो बड़ी तपेली उसके बाद बारी आती है खाना बनाने की तो सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं कूकर कूकर मेरे पास तीन प्रकार के स्टेनलेस स्टील कहें नॉन स्टीक हैं एल्युमीनियम का है इसमें सबसे अच्छा कूकर जो है स्टेनलेस स्टील का है जब मुझे ज्यादा खाना बनाना होता है तो मैं सभी प्रकार के कूकर का उपयोग कर लेती हूँ एक में दाल बनाती हूँ एक में चावल बनाती हूँ और एक में सब्जी बनाती हूँ उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की रोटी बनाने के लिए मेरे पास दो तीन तरह के परात हैं छोटी बड़ी जैसे लोग होते हैं उस तरह के परात का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ इसके बाद रोटी सेकने के लिए चिमटा है तवा है सड़सी है चकला बेलन है इसके अलावा और भी बर्तन हैं जैसे कि छोटी प्लेट्स हैं कटोरियाँ हैं बड़ी प्याली हैं बड़ी थालियाँ हैं छोटी प्लेटें हैं चम्मचे हैं दाल परोसने के लिए चम्मच हैं छोटी छोटी छोटी तपेलियाँ हैं छोटे छोटे धामे हैं जिसमें हम हमारा खाना सर्व कर सकते हैं इसके अलावा सब्जी बनाने में मैं कढ़ाई का उपयोग करती हूँ मेरे पास दो तीन चार तरह की कढ़ाईयाँ हैं जो कभी कभी सभी उपयोग में आ जाती हैं वैसे जादातर मैं लोहे की कढ़ाई को उपयोग करती हूँ जो कि स्वास्थ की दृष्टी से बहुत अच्छी होती है इसके अलावा पानी पीने का पानी भरने का जग हे बहुत सारे ग्लास हैं और किस्नी हैं चाकू हैं इडली खमण बनाने का स्टैंड है बाटी बनाने का स्टैंड है छोटे डिब्बे हैं सौ ग्राम के छोटे डिब्बों से लेकर दस किलो तक के मेरे पास स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े डिब्बे हैं जिसमें मैं बहुत सारे प्रकार के दालें सामान वगैरह किचेन का सब समान रखती हूँ इसके अलावा तेल की केन है पीने का पानी का डंका है लोटे हैं चाय बनाने के बर्तन हैं बहुत सारे